हलो सर नमस्ते सर ऐसा था कि ऑफिस में कुछ नाम से बहुत सारे दस्तावेज निकालने में कठिनाइयों का सामना करना करना पड़ रहा है सर बहुत सारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं वो ऑफिस में तो सिस्टम लगवाने हैं तो उसके लिए सर आप कुछ कर दीजिए जी सर कुछ डैमेज हो गए हैं और कुछ सही से चल नहीं रहे हैं कुछ नए की आवश्यकता है तो नहीं सर वो बिल्कुल डेड हो चुके हैं उसमें एक काम करता था तो सर पिछली बार हमने आपसे कहा था तो सर वो उसको बनवा दिया था तो सर आया था वो कल गए थे ऑफिस जी प्लीज़ सर सर अरे सर प्लीज़ सर सर ऐसा सॉरी सॉरी सर सर थोड़ा इधर सर आप देखिए थोड़ा इधर हुआ लेट हुआ इसके लिए सॉरी सर क्योंकि बहुत सारी सर दिक्कतें आ रही तो कई बार अब आपको सर ये प्रश्न रखने की कोशिश किए अच्छे से आपकी व्यस्तता के कारण सर नहीं बता पाए सॉरी सर अब इसको सर कर दीजिए प्लीज़ पन्द्रह सर जी सर मिनिमम एक पे खर्चा पचास का आ जाएगा जी जी जी जी जी जी जी जी सर हम सर जी सर कोटेशन हम ले लेते हैं आपको साझा करते हैं देख लीजिएगा सर कई जगह जी जी जी ठीक ठीक ठीक ठीक कब सर हलो सर सर एक बार आप उसको हम बैठ के हम आप बैठेंगे सर एक बार उसको देख सकते हैं जैसा पूरा एक बना दिया जाए सर रूम भी वाले में अच्छा रहेगा जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं नहीं सर रूम देख लेते उस वाले में अच्छा अच्छा रहेगा